भोपाल जिले के मुख्य परिवहन में ऑटो बसेस जो सिटी बसेस चलती हैं पहले मिनी बसेस चलती थीं लेकिन अभी सिटी बसेस चलती हैं जो कि भोपाल के हर एक कोने में जाती हैं आज कल और अभी हमारे पास जैसे कैब हुई ओला हो ओला कैब है ऊबर कैब हैं रैपीडो हैं बहुत सारे ऐसे सा साधन जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं रेलवे परिवहन हैं हवाई अड्डे हैं और छोटे छोटे अभी जगहों पे जाने के लिए जैसे गलियो में बसेस नहीं जा सकती हैं तो उसके लिए हमारे पास दो पहिया वाहन है ई रिक्शा हैं उसके द्वारा भी हम जाते हैं रैपिडो में जैसे दो पहियाँ वाहन की भी अभी सुविधा उपलाभ है जैसे एक इंसान को अगर जाना है तो वो दो पहिया वाहन का इस्तेमाल कर सकता है दो पहिया वाहन से वो यहाँ पे जैसे उसको बीस किलोमीटर जाना है तो वो बीस किलोमीटर जाएगा जहाँ उसको ऑटो से जाने के लिए बीस किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसको ढाई तीन सौ रुपए देने पड़ते हैं वहीं पे ही वो दो पहिया वाहन से जाने के लिए सौ रुपए में ही वो दूरी तय कर लेता है तो ये बहुत ही अच्छा है परिवहन जो है हमारे पास उनकी सुविधाएँ उपलब्ध हैं वो बहुत सही हैं कई बार ऐसा होता हैं कि जैसे अभी देखा जाए तो जनसंख्या बहुत बढ़ गई हैं और हर एक घर में आजकल देखा जाए तो दो दो गड़ियाँ उपलब्ध हैं दो दो कारें उपलब्ध हैं और रोड देखो तो कारों से भरे हुए हैं बसेस से भरे हुए हैं रास्ते जाम हो जाते है जहाँ हमको पाँच किलोमीटर जाना है तो वो वहाँ दस मिनट लगने चहिए वहाँ हमको एक घंटा लग जाता है तो ये देखा जाए तो इस तरीके की कुछ चुनौतियों का सामना भी हमको करना पड़ता है सुविधाओं के साथ साथ हमारे को चुनौतियाँ भी मिलती हैं और थोड़ा भी मेट्रो का काम चल रहा है तो मेट्रो का काम चलते हुए रास्ते खराब हो गए हैं रास्ते खराब होने से हमारे पास चुनोतियाँ आती हीं हैं क्योंकि गाड़ियों में गड्ढे गड्ढे से गाड़ियों का निकलना और उसके कारण हीं थोड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं